मेरे माता पिता और दादा दादी अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको युवावस्था में अच्छे शैक्षणिक अफसर मिले थे और उन्होंने उनका उपयोग भी किया था मेरे दादा दादी के समय में चुनौतियाँ यह थी कि उस समय में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था और उनको नौकरी के लिए बाहर भी नहीं भेजा जाता था माता पिता के समय में यह था कि लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता था मगर उच्च शिक्षा के लिए और नौकरी के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था और अब की परिस्थितियाँ यह हैं कि लड़कियों को पढ़ाया लिखाया भी जाता है और उनको उच्च शिक्षा भी दी जाती हैं और उनको और उनको नौकरी के लिए अच्छी नौकरी के लिए बाहर भी भेजा जाता है